ٹریکس میں سب سے مشکل یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پورے انسٹرومنٹس وغیرہ یا شوز وغیرہ نہ ہوں ٹریکنگ کے تو آپ ٹریکنگ نہیں کر سکتے اور کافی مشکل ہو جاتی ہے اس میں ٹریکنگ کرنا اگر انسٹرومنٹ وغیرہ نہ ہو باقی یہ ہے کہ اتفاق وہاں کافی پریشانی کا سامنا ہو گیا تھا موسم کی خرابی اور جنگلی جانوروں کی وجہ سے بطورے میرے کو اس طرح بدلا کہ مجھے سب کچھ قدرت یاد آ گئی کہ بس یہ میرا آخری وقت ہے شاید کہ میں اب نہ بچ پاؤں بہرحال پھر بھی میں جس طرح قدرت کا ہی احسان ہے کہ میں بچ کے میں گھر واپس آ گیا اس کے بعد میں پھر کبھی ٹریکنگ پہ نہیں گیا